असांखे रोज नलके जो पाणी त न मिलंदो आहे घर में हिक ॾींहं छॾे करे घर में पाणी ईंदो आहे पर नलके जो पाणी पियोर ऐं सुठो हूंदो आहे ऐं जंहिं करे असांखे रोज पाणी न थो अचे त असां पंहिंजे घर में बोरिंग लॻराई आहे बोरिंग जो पाणी एतिरो साफ न हूंदो आहे असांजे शहर में चूने जो पाणे जादा थींदो आहे त इनजे करे असाअं खे नलके जो पाणी वणंदो आहे पर उहो असांखे रोज नथो मिले इनजी समस्या जे करे असां बोरिंग लॻराई आहे ऐं शहर नंढे में हर घर में असांखे बोरिंग आहे पर कंहिं घर में जीअं बोरिंग जी सुविधा बि कोन्हे ऐं पानी न थो अचे त असां आसे पासे वारनि जी मदद जे लाइ पाणी ॾींदा आहियूं पाणी त असांजी रोज जी जरूरत आहे हर कम में घर में हर कम ते असांखे पाणी त खपे ई खपे पर पाणी जे बिना असांजी जिंदगी बि अधूरी आहे ऐं कंहिंजे कंहिंजे घर में कॾहिं कॾहिं त पाणी न हूंदो आहे ऐं गरमिन में ॾाढी समस्या थींदी आहे पर अगरि असांखे नलके जो पाणी साफ सुथुरो रोजाना मिले त असां उन पाणीअ खे ॾाढे सुठे सां उपयोगु कंदासीं बचाए हलंदासीं ऐं पीअण जे लाइ असांजे स्वस्थ्यु जे लाइ उहो पाणी असांखे ॾाढो लाभदायकु थींदो पर हे पाणी जेको रोज नलकनि में ईंदो आहे उहो कॾहिं साफ न बि ईंदो आहे इनजे करे असां बोरिंग यूज़ कंदा आहियूं पर बोरिंग में बि कॾहिं कॾहिं सुठो पाणी न थो अचे त असां पंहिंजे घर में वॉटर फिल्टर आर ओ एक़्वा जे जहिड़ी शयूं लॻायूं आहिनि पर अगरि असांखे सुठो पाणी मिले त असांखे हिननि शयुन जी ज़रूअत ई न लॻे इनजे लाइ पाणी त जीवन आहे सभिनि जे लाइ जरूरी आहे ऐं पाणी असांजे जीवन जे लाइ बिलकुलु अमृत आहे